आंनि जेब्लायबो सेथि खेबनि थाखाय संमोन्थाइ एबा रोंमोन्थायानो जादों फुंनि समाव ओंखाम आरो ओंख्रि संनाय ओंखाम आरो ओंख्रिखौ फुंनि समाव सामफ्रामबो आं संनानै जायो साम फुंनि समाव आङो ओंखाम ओंखाम सङो आरो ओंख्रिखौ फाजा एवनायजों बा संनाय जायो बांसिन हिसाबै आङो इउथुब इउथुबआव आरो सोरनिबा लोगोनाव फन खालामहरनानै बुङोब्ला संनायखौ खिन्थानाय जायो आरो इउथुब हिसाबै नायोबा रिसिपि हिसाबै बांसिन नायनाय जायो